हैलो आं जी आं जी अच्छा इं'या ते चलो फिटिंग दा लैन्ने आं अस अट्ठ ज्हार रपेआ खाल्ली जेह्की फिटिंग होंदी ऐ ते ओह् भी गीज़र बी आक्खा दे तुस लाना ते ओह् भी आइयै दिक्खी लैगे केह्ड़ा कुत्थें लाना किचन आह्ला बी लाना जां बाथरूम बगैरा दा गै लाना अच्छा अच्छा अच्छा एह् कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं इं'या उत्थें आह्नियै ना में घर आह्नियै तुंदे दिक्खी लैगा ते किस स्हाबै दी में तुसेंगी सनाई ओड़गा पूरी फिटिंग दा स्हाब होंदा ना अलग अलग फिटिंगां होंदियां ठीक ऐ ते भी में दिक्खी लैगा जेह्की तुसेंगी फिंटिंग स्हेई लग्गग उस स्हाब कन्नै सनाई ओड़गा नुहाड़े रेट केह् ऐ किस स्हाबै दे करने आं अस ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ते आना केह्ड़ी जगह ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ में उत्थें आइयै तुसेंगी फोन करी लैगा ते भी दिक्खियै दस्सना ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ओके ओके ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक